हमे आर गुल्ली डन्टा पाँच आदमी मिलिके खेलै छिए एगो गुल्ली डन्टाके मारै छै आओर चारिगो लाइनमे ला अथी रह रहै छै लागल जे गुल्ली डन्टा पकड़ि लै छै तऽ फेर ओ आबै हइ मारैले गुल्ली डन्टाके फेर हमहूँ आर जाइ छिए लाइनमे लागै छिए तऽ फेर हमहूँ आर आबै छिए मारैले गुल्ली डन्टा मारै छिए आओर गोली खेलैले जाइ छिए तऽ चाइ चारि पाँचगो दोस मिलि जाइ छिए तब गोली खेलैले जाइ छिए कै कै दानके खेलै छै ओतेक ओतेक लगा दै छै गुल्ली डन्ट गोली तऽ गोली खेलै छिए एन्नेसे ओन्ने मारल खेलै छिए चोर नुकैआ खेलै छिए तऽ हमे आर चारि पाँचगो दोस मिलि जाइ छिए पुङ्गा लै छिए जे लास्टमे मिलै हइ लास्टमे जे बचि जाइ हइ ओ चोर बनै हइ तऽ हमरा आर जे खोजै हइ तऽ हमे आर तऽ धप्पा धऽ दै छै तऽ फेर वएह चोर बनै हइ चोर बनि जाइ छै तऽ तऽ ओ ओ ओ ओ रहै छै फेर ओहिके बाद हमे आर टरेन पानी खेलै छिए तऽ ओहूमे सभ ओन्नेसे ओन्ने दौड़ली जकरा कराएल कएल रहै छै तऽ ओ खड़ा रहै छै फेर हम ओकरा आरके छुए छिए तऽ फेर ओ रहै हइ ओ खड़ा रहै छै फेर एगो गाछपर चढ़ैवला गेम छै तऽ खेल छै तऽ ओहोपर ओहोसब खेलै छिए हमे आर सभ गाछपर चढ़ि जाइ छिए तऽ तऽ ओ हम आरके चढ़िके छुएले छुएले आबै छै तऽ हमे आर नहि छुए छै ता लै छुएले आबै छै ता ले हमरा डन्टापर लात दऽ दै छिए तऽ फेर वएह चोर बनि जाइ छै तऽ फेर ओ ओ ओ अथी खेले पड़ै हमे आर फेर बैडमिन्टन खेलै छिए तऽ दुइ आदमी मिलिके खेलै छिए बैडमिन्टन एन्नेसे ओन्ने मारै हइ ओ मारै हइ ई मारै छै फेर जकरा एन्ने गिर जाइ छै तऽ ओ साइड हो जाइ हइ तऽ फेर दोसर आबै हइ फेर दोसर जरे खेलै छै तऽ फेर ओकर गिर जाइ तऽ ओ साइड हो जाइ छै फेर हमहूँ आर एनाहिते खेलै छिए किरकेट आर हमे आर खेलै छिए तऽ बहु किरकेट आर हमे आर एगारह आदमी मिलिके खेलै छिए चारि पाँचगो दोस आर मिलिके किरकेट खेलै छिए ओ ब हमे आर बैटिन्ग करै छिए तऽ ओ आर फिल्डिन्ग करै छै तऽ ओहो आर मारै छै तऽ हमहूँ आर रन आर मारै छिए फुटबॉल खेलै छै तऽ हमहूँ आर फुटबॉल अच्छासे खेलै छिए ओहो आर फुटबॉल खेलै छै तऽ हमहूँ आर फुटबॉल खेलै छिए फुटबॉल खेलैमे बहुत मजा आबै छै फुटबॉल खेलैमे बहुत मजा आबै छै गो गोलि गोलिओ गोलिओ खेलैमे खूब मजा आबै छै हमरा आरके चोर नुकाइ खेलैमे खूब मजा आबै छै चोर नुकैआ राति आरके खेलैमे खूब मजा आबै छै राति आरके नुकाएल रह दोसर सभ खोजैलए आबै छै तऽ खूब मजा आबै छै खेलैमे गोलिओ गोलिओ खेलै छिए खूब दिन आरके इसकुल आर बङ्क मारिके हमे आर सभ खूब खेलै छी गुल्ली डन्ट गुल्ली आर चोर नुकैआ आर बॉल बैट तऽ बॉल बैट आर तऽ इसकुल आर बन्द हो जाइ छै तऽ हमहूँ आर बॉल बैट खेलै छिए दोस आरके जरे बॉल बैट खूब खेलली बॉल बैट आर गेन्दो आर तनि मनि हेरा जाइ छै तऽ फेर गेन्द आर आनिके खेलैके पड़ै छै दोसरके जरे खूबे खेलै छिए बङ्क मारिके इसकुल खूब खेलै छिए गुल्ली डन्टा आर वालीबॉल आर वालीबॉलो आर फुटबॉल आर सभ हमे आर खूब अच्छासे खेलै छिए गुल्ली डन्टा तऽ आरो गुल्ली डन्टामे हमे आर मारै छिए तऽ ओ आर पकड़िके फेर एक दुइ एना होइ हइ फेर चोर नुकैआ भी रातिके खूब खेलै छिए बैट बॉल आर तऽ भिनसरके खेलतै रहै छिए चोर नुकैओ आर खेलै छिए गोली गोली भी खेलै छिए तीन चारिगो दोस आर मिलिके गोली गोली खूब अच्छासे खेलै छिए गोली गोली आर गोली गोली खूब अच्छासे खेलै छिए चोर नुकैआ आर फेर बॉलो बैट आर हमे आर तीन चारिगो दोस आर मिलिके अच्छासे खेलै छिए अच्छासे चोर नुकैआ खेले लागै छिए ओकर बाद फेर राति आरके फेर फेर दिने आरके हम आर गुल्ली डन्टा आर खेलै छिए गाछपर चढ़ैवला गेम बोललिए ओहो खेलै छिए फुटबॉल आर खेलै छिए फुटबॉल खेलैमे एगो गोलके गोलकीपरवला खेलै छिए एगो ओइ कोना रहै एगो ई कोना रहै तऽ गोल करै छिए हमे आर तऽ खुमै जे हारि जाइ हइ से हमरा आरके खिएबै हइ किछु तऽ फेर हमहूँ आर जाहि दिन हमे आर हारि जाइ छिए तऽ हम आरके ओकराके खिएबैके पड़ि जाइ छै तऽ इएहले खेलै छिए खुब्बै फेर किरकेट आर खेलै छिए तऽ ओहोमे खूब मजा आबै हइ किरकेट खेलैमे किरकेट खेलैमे खेलैमे खूब मजा आबै छै किरकेटो खेलैमे रविके रवि रविके छुट्टी रहै छै इसकुलमे तऽ हमे आर खेलै छिए किरकेट आर खुब्बे रविके खूब किरकेट आर खेलै छिए